میری جوائنٹ فیملی ہے جس میں مجھ سمیت بارہ تیرہ لوگ ہیں اس میں میرے والد والدہ میری چار بہنیں صبا عائشہ طیبہ صہبا اور میرا بھائی زبیر میرے دو چاچا ہیں اور میری دو چاچی ہیں اور میرے خاندان میں میری دو پھوپھو بھی ہیں اور ان کے دو دو بچے بھی ہیں میرے محلے میں میری چار دوستیں ہیں فاطمہ رقیہ اذکیٰ عذرا اور میری اسکول میں میری چھ دوستیں ہیں فاطمہ فاطمہ رقیہ علینا مائرہ اور سنبل اور بھی ہیں میری دوستیں میرے ٹیوشن میں میری چھ دوستیں ہیں ہادیہ رومینہ روبی زوبیہ اذکیٰ اور علینا اور مائرہ